इहाँ कोनो रोजगार ओजगार एतौ एतुका लोकके कोनो रोजगार ओजगार नहि छै जे रोजगारो आओर देथिन ओकरा लोक नौकरी ओकरी कऽ कऽ खेतै रहै कोनो अफसरो आओर आबै छथिन कोनो रोजगार नहि दै छथिन जे इहाँ रोजगार कऽ कऽ समय व्यतीत करतै कोइ नहि दै छथिन ने अफसर दै छथिन ने कोइ दै छथिन कोनो रोजगार उजगार नहि दै छथिन इहाँ समय व्यतीत करतै बाल बच्चाके देखतैरे कमा खटाके जे इहाँ रहितैरे कोइ रोजगारे नहि हइ ओहिके लऽ कऽ सभ इएहमे लागल उगल रहथिन रहै करथिन रहै से रोजगार देबे नहि करै कोइ अफसर आओर कोइ रोजगारके कानून नहि करै छथिन जे रोजगारमे समय व्यतीत होतै